अज्जकल जेह्ड़ियां सब्ज़ियां न तां ओह् हाइब्रेड बीऽ आए दे ओहदे च अस तरह् तरह् दियां सब्ज़ियां लांदे तरह् तरह् दे बीऽ आए दे ओह्दे च जेह्ड़ी फसल जेह्की तां ओह् अस सब्ज़ियां न जेह्ड़ियां ओह् अस ज्यादा कड्ढी सकदे पैह्लें हा कि अस दो गै फसलां साढ़ी जमीनै च निकलदियां अज्जकल ओह् नी ऐ अज्जकल बोह्त अच्छा सिस्टम ऐ कि अस बोह्त सारियां सब्ज़ियां जेह्की अस कड्ढी सकदे साढ़े कोल पानी दी समस्या नेईं रेह्दी अस बरखें दा पानी तलाऽ बनाइयै ओह् कट्ठा करी सकदे अस परनालें दा पानी नाड़े होंदे जेह्ड़े देसी बोलदे उ'नेंगी जेह्ड़े कोठें दा पानी होंदा ओह् अस कट्ठा करियै अपनियें आपनियें सब्ज़ियें गी देई सकदे ओह्दे कन्नै साढ़ियां सब्ज़ियां जेह्कियां अच्छियां खासियां बनी सकदियां ते ओह्दा अस फायदा लेई सकदे